हाँ हाल ही में कुछ दस दिनो के अन्दर मैंने एक ओरयेंट का पंखा ख़रीदा है जो बहुत ही घटिया है बिजली भी ज़्यादा खपत कर रहा है और उसकी बैंडिंग भी कमजोर है जल्द गर्म हो जाता है और हवा की कम दे रहा है मतलब जिस तरह से कहें पंखा की घटिया क्वालिटी का पंखा है हमारे पंद्रह सौ रूपए मुफ़्त में चले गए